एह् जेह्ड़ा मिगी प्रश्न पुच्छे दा कि बिजली दे बारे च बिजली किन्नी आंदी ऐ कि किन्नी नेईं ते हून तुसेंगी अ'ऊं केह् सनां कि बिजली जेह्ड़ी एह् चौबियें घैंटे चा बी खिच्चियै कोई दस घैंटे दिंदे न इन्नी ज्यादा कटौती करदे न एह् ते कटौती फ्रिज बी लाए दे होंदे हून जियां बर मतलब कि टी वी बी लग्गे दे पक्खे बी लग्गे दे बिजली बगैरा ते मतलब बंदा रेही नी सकदा ऐ ते हून तुस मतलब कि बिजली दी कटौती दे कारण इन्ने न थोह्ड़े जेही बी बरखा पेई जाह्ग ते बिजली कट्टु ओड़दे न जियां कुदै हवा गै चलोग ते तां बी बिजली कट्टू ओड़दे चौबियें घैंटे चा खिच्चियै दस घैंटे बिजली दिंदे न गर्मियाें च ते खास करी ज्यादा गै कटदे न कि नेईं बिजली दे बगैरा ऐ बी नेईं रौह्न होंदा के नेईं बिजली दे बगैरा जियां फ्रिज चलदे नेईं कुदै पक्खे चलदे नेईं कुदै हवा बी कियां लैनी ते कोई बाह्र बौंह्दा अज्जकल ते बाह्र बूह्टे बी नेईं होंदे इन्ने ते ओह् हवा बी नी चलदी ते एह्दे कन्नै मतलब जियां हून गर्मियें च सारें कोलां ज्यादा गै बिजली कटदे न एह् ते हून बरसांती ऐ ते बरसांती बिंदू कुदै बरखा पेई जा तां एह् बिजली कट्टी उड़दे हवा आई जाह्ग बिजली कटोई जंदी थोह्ड़ा जेहा बी मोसम बिजली कड़कदी तां बिजली जंदी गै उठी ते फ्ही मतलब बिजली दी कटौती जेह्ड़ी ऐ बड़ी गै ज्यादा ते अस इ'यै चाह्न्ने आं ते बिजली थोह्ड़ी मतलब कटौती जेह्ड़ी एह् घट्ट होई जा एह् मोसम कम से कम दो तिन्न घैंटे गै बिजली कटोऐ न ते फ्ही बी बंदा मतलब जेह्ड़ा एह् गुजारा करी लैंदा ऐ बिजली कटौती दे कारण गै बड़े ज्यादा साढ़ी रियासी तसील बिच्च ते बड़ी गै ज्यादा कटौती होंदी ऐ इस बिजली दी कि मतलब कि जियां बी कुदै थोह्ड़ा जेहा बी कुदै सोने दा मन करदा ऐ अगर जां कुदै किश कम्म करने दा मन करदा ते लाइट मैंटें च गै जंदी उठी बिजली दे बिना रौह्ना ते बड़ा गै मतलब मुश्कल ऐ तुस मतलब कि इस बिजली दी कटौती ऐ जेह्ड़ी ऐ एह् ठीक होई जा ते सारा गै मतलब कि एह् मसला हल होई जंदा अगर में अज्जकल ते बूह्टे बी नेईं हैन मतलब कि बूह्टे बी साढ़ै जेह्के लोकें एह् कट्टू ओड़े दे न ते बिजली दा मतलब कि इन्ना ज्यादा मुश्कल ऐ बिजली दे बिना किश बी कम्म टी वी दिक्खने दा गै मन करदा ते बिजली नेईं औंदी पक्खे थ'ल्लै बैठने दा मन करदा ते बिजली नेईं आंदी नींदर पौनी होग इक घैंटा बिजली आह्ग ते बिजली जंदी उठी बिजली दे बिना मच्छर मतलब बरसांती दे दिनें ते बड़ा गै ज्यादा ते सर्दियें च बी ते बिजली मुल्ख गै कटदे न हाय चौबियें घैंटे चा खिच्चियै दस घैंटे बिजली दिंदे न एह् ते मतलब कि बिजली दे बगैरा नेईं हवा ते नेईं पानी ठंडा थ्होंदा पीने गी ते नेईं गै बच्चे स्कूलें दा कम्म शम्म होंदा बिजली दे बगैरा पढ़ना बी ते अज्जकल इन्ना मुश्कल ऐ पढ़ाई करना ते बड़ी गै जरूरी ऐ आखै कोई बिजली दे बिना ते ओह् बी नी होंदी ऐ पढ़ाई बी नी होंदी ऐ बिजली दे बिना बिजली दे बिना ते कोई बी कम्म नेईं होंदे ते मतलब कि जियां हून बरसांती ते कटौती होंदी सोहै बी स्यालै बी इंदियांं कटौतियां जेह्ड़ियां होंदियां गै रौंह्दियां न एह्